میں نے امیزون سے جینس خریدی ہے اپنے لیز کوٹن جینس کو بہت خوشی خوشی سے استعمال کر رہا ہوں یہ جینس میری توقعات پر پوری اترتی ہے اور میری مخصوص سائز تھرٹی ایٹ سے مطابقت رکھتی ہے اس کا قیمتی کوٹن کپڑا چھوٹے متعارفی ڈیٹیلس نے مجھے اس سے عشق کرنے پر مجبور کیا ہے